आथिखालाव गथ'फोरा रावबो गेलेला मानो होनोब्ला मबाइलनि जुग जानाय लोगो लोगो रावबो गथ'फोरखौ गेलेनायखौनो नुनो मोनला बिराद खम नुयो आरो जोङोथ' गोदो उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनानै देरबोनाय दायो जोङो बे ओंखाम ओंख्रि गेलेनायखौनो नुनो मोनला आरो हाखौनो दांनायखौनो गथ'फोरखौ नुनोनो मोनला मानो होनोबा मबाइल मबाइलनि जुग मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगो रावबो गथ'फोरा गेलेला उन्दै गथ'निफ्रायनो एसे थाबायनो रोंनायनिफ्रायनो दा बयबो मबाइल लाजोबसै मबाइल फुं मोना सान हर खालि जानाय खिनाय टाइमबाल' बिसोरखौहाय नुनो मोनगोन बे मबाइलानोसै मबाइलावहाय मा गेम गेलेबाय थागोन बिसोर भिडिअ' नायबाय थागोन इउटुब नायबाय थागोन बे मबाइला बिराद गाज्रि खालामबाय मबाइलाहाय मा मबाइलजों मा गाज्रि जायो आइसाइथआबो गज्रि जायो ब्रेनआबो गाज्रि जायो बांद्राय नायबाय थानानैहाय मेगनाबो गाज्रि जायो बेनि थाखायनो बिमा बिफा जानानैहाय जों गावनि फिसाखौहाय मबाइलनिफ्राय जों गोजानाव दोननांगोन बिसोरखौहाय जों गेलेनोबाबो एसे सेसता खालामनानै बिसोरखौ बायहेरायाव थिनहरनांगोन होमब्लासो मोजां जागोन बे गथ'आ जों उन्दैनिफ्रायनो बिदि फ'न होबाय थायोबा बिराद गाज्रि जायो जों उन्दैफोरखौहाय गेलेनो थिननांगोन गेलेनो फोरोंनांगोन खस्त खालामनानैबाबो एसेबाबो बिसोरखौ बायहेरायाव ओंखारहोनांगोन बिदि मबाइल लानानैहाय न' सिङावहाय थाबाय थायोबा देहायाबो गाज्रि जालाङो बिदि देहा गाज्रि जायोबा खस्त मोनगोन बे उन्दैआबो खस्त मोनगोन ओमफ्राय बिमा बिफायाबो खस्त मोनगोन बिनि थाखायनो जोङो बे मबाइलजोंहाय गोजानाव दोननानै गथ'फोरखौहाय गेलेनो ओंखारहोनांगोन